आयज आमकां कोंकणी भाशेक अर्थवेवस्थे भितर खूब फायदो जाता गांवातले लोक दादले बायलो आपलें सामान घेवन बाजारांत विकपाक वता तेन्ना तीं कोंकणीन उलयतात जे लोक सामान व्हरपाक येता तांचे कडेन त्या गांवातल्या लोकांक इंग्लीश मराठी हिंदी ह्यो भासो कळपा ना पूण तांकां तांची आवयभास कोंकणी ही बरें तरेन कळटा जेन्ना तांचे कडेन सामान व्हरपाक ट्युरिश्ट येतात तेन्ना तीं इंग्लीश भाशेंत उलयतात पूण तेंकां कोंकणी भास कळटा तीं कितें म्हणटात तें अशें करून तीं आपले वेवसाय करतात वा वेपार करतात